جی اس وقت کا آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ ہمارے پورنیہ میں ہم اس بجلی کے کٹوتی سے پریشان ہیں اور ابھی بھی ہم بجلی سے محروم ہیں ہمارے یہاں بجلی بہت ہی زیادہ کٹتی ہے دن میں تقریباً دس مرتبہ بجلی کٹ جاتی ہے بجلی کے حالات یہاں بہت ہی بڑی ہے ہمیں کبھی کبھار ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت پرانے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اور بجلی کے تمام سہولیات سے محروم ہیں حالاںکہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے لیکن ہم ابھی بھی اپنی بنیادی چیز سے محروم ہیں ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ البتہ ہم کو بجلی کے کمی سے اور بجلی کی کٹوتی سے اپنی تعلیم میں بہت ہی زیادہ دقت ہوتی ہے ہمارے علاقے میں جو دولت والے ہیں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنی دکانوں میں الٹراٹ کا انتظام کر لیتے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے لیکن جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے وہ ہے چار چارے بجلی کے کٹوتی سے بہت پریشان ہیں ان کی زندگی بجلی کے بغیر ہی گزر جاتی ہے بجلی کے کٹوتی نے سب سے زیادہ ہماری تعلیم پر اثر ڈالا ہے حکومت کو چاہیے کہ اس اہم معاملہ میں غور غور و فکر کریں اور بجلی کاٹنے والوں کو سخت سے سخت سزا دیں